हाँ हाँ बताइए आप कैसे हैं जी ठीक है हमने पूजा वह करना नहीं आता है क्या आप हमें बता सकते हैं मतलब कि मतलब कैसे करते हैं वो ये नहीं होता है इसमें सत्यनारायण भगवान की पूजा उसी के बारे में जानना है कि क्या करना है मेरे घर में आज हो रहा है है ना तो उसी के बारे में जानना है कि क्या सब होगा केसे होगा क्या सब उसमें सामग्री लगेगी

ओह तो यह सब तो हम कर लेंगे पर पूजा में जो पूजा होती है उसमें क्या वग़ैरह चीज़ लगती है उसके लिए मतलब दुकान से क्या क्या चीज़ ख़रीद के लाना पड़ेगा जो पूजा होगी उसमें पंडित जी करवाते हैं उस चीज़ में क्या सब लगेगा ओह यही सब होता है तो जैसे पूजा का समान मिल गया भगवान के आगे मूर्ति रख कर के वहाँ पर बैठ कर के वहाँ पर सारी सामग्री रख कर के पंडित जी जैसे जैसे बोलेंगे वो सब के कितना आई आरती वग़ैरह हो जाए ठीक है